ہیلو راشد بک ڈپو سے بول رہے ہیں ہاں میں سلیمان بول رہا ہوں میں نے دو دن پہلے كچھ كتابیں آڈر كی تھیں اور كچھ رسالے منگوائے تھے جی میرا رسید نمبر ہے تین چار چھ آٹھ سات بارہ جی میں نے اب تک آڈر موصول نہیں ہوئے ہیں بلكہ جب میں نے چیک كیا تو میرے آڈر موصول ہو چكے ہیں ایسا دكھا رہا ہے جی نہیں میں نے ابھی تک موصول نہیں كیے ہیں ہاں ہوسكتا ہے وہ میرے پڑوسی كو دے گیا ہو لیكن میں نے ما آس پاس معلومات فراہم كی ہیں كسی كو بھی نہیں دے گیا ہے جی آپ ذرا چیک كیجئے اور بتائیے جی بہتر ہے